हेलौ औ मादै नोंना माथो गाइखेर फाननाया दै लाव लाव

जि लाव लाव जाथारदों औ एबारनिफ्राय मोजां लाबोदो जोंनि जोंनाव गाज्रि जाफैदों एबारनिफ्राय मोजां लाबोदो आंनाव गाज्रि जाफैदों एबारनिफ्राय फैसाखौ खम हरगोन आं औ गाइखेरानो लोंजायाबा औ एबारनिफ्राय मोजां मोजां मोजां लाबो औ गोथाव मोजां औ मोजां लगायनानै लाबो

औ एबारनिफ्राय मोजां नायनानै हरबानो जाबाय औ माबा मोजां बानायाबा आं हयले फैसाखौ ख'मसो हरगोन औ मोजां बानायनानै लाबो

औ आंनाव गाज्रि जाफैथारदों गावनायाबो गावदों औ औ मोजाङै फुदुं खादोंमोन गायखेरआनो मोजां नङा दै लाव लाव ओं

औ दे एबारनिफ्राय मोजां मोजां हरदो मादै

औ दे औ औ